گاؤں کے بارے میں سنی گئی تاریخی کہانیاں اور واقعات ایک نسل سے دوسری نسل تک زبانی روایات کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں اور ان میں گاؤں کی پہچان ثقافت اور لوگوں کی قربانیاں یا کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں یہاں کچھ عام قسم کی کہانیاں اور تاریخی واقعات کی مثالیں دی جا رہی ہیں جو اکثر دیہاتی علاقوں میں سننے کو ملتی ہیں نمبر ایک آزادی کی جد و جہدز جڑی کہانیاں بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں سے لوگ برطانوی راج کی خلاف آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے نمبر دو پرانی مسجد مندر یا درگاہ کی تعمیر کی کہانی اکثر گاؤں میں کوئی ایک پرانی عبادت گاہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک خاص واقعہ جڑا ہوتا ہے نمبر تین پرانے زمانے کی لڑائیاں یا حملے کبھی کبھار گاؤں پر ڈاکوؤں کا حملہ یا کسی راجا کے دور کی کوئی لڑائی کی داستان مشہور ہوتی ہیں